पहिरियों जा सिका वॾो पैसो तांबे जो हुन ते घोड़ो छपियलु हूंदो हुओ उनखां पोइ टूंग वारो पैसो उनजी असां बैल्ट ठाहींदासीं उनखां पोइ हिकु नंढी पाई तंहिंखा पोइ ॿ आना उनखां पोइ हिकु आनो हूंदो हुओ उनखां पोइ हिकु टको हूंदो हुओ अॼु बि उहे मुंहिंजे घर में पिया आहिनि ऐं जॾहिं बि मां उन्हनि खे ॾिसंदी आहियां त पंहिंजी पहिरी ज़िंदगी यादि ईंदी आहे